اتر پردیش میں ہیلتھ کیئر کو مؤثر بنانے کے لیے کئی اقدامات کیے جا رہے ہیں تاکہ صحت کی خدمات کو بہتر بنایا جا سکے اور عوام تک ان کی رسائی کو آسان بنایا جائے کچھ اہم اقدامات بتا بتا رہا ہوں آیوشمان بھارت اسکیم اتر پردیش میں آیوشمان بھارت اسکیم کو فعال طریقے سے نافذ کیا جا رہا ہے اس اسکیم کے تحت غریب اور کمزور طبقات کو پانچ لاکھ روپئے تک کا ہیلتھ اینشورنس فراہم کیا جاتا ہے جس سے وہ پرائیویٹ اور سرکاری اسپتالوں میں علاج کروا سکتے ہیں پرائمری ہیلتھ کیئر مراکز کی اپگریڈیشن ریاست کے دیہی علاقوں میں پرائمری ہیلتھ کیئر مراکز کو بہتر بنایا جا رہا ہے ان مراکز میں جدید سہولیات میڈیکل اشٹاف کی دستیابی اور ادویات کی فراہمی کو یقینی بنایا جا رہا ہے موبائل کلیکسن دور دراز علاقوں میں صحت کی خدمات فراہم کرنے کے لیے موبائل کنیکسن کا آغاز کیا جا رہا ہے جو لوگوں کے گھروں تک طبی خدمات پہنچا رہے ہیں ٹیلیمیڈینس خدمات ٹیلیمیڈینس کے ذریعے دور دراز علاقوں کے لوگوں کو ماہر ڈاکٹروں سے مشورہ لینے کی سہولت دی جا رہی ہے اس سے ان لوگوں کو فوری علاج اور مشورہ حاصل کرنے میں مدد مل رہی ہے جنہوں نے بڑے شہروں تک پہنچنا مشکل ہوتا جا رہا ہے میڈیکل کالج اور اسپتالوں کی تعمیر نئے میڈیکل کالج اور اسپتالوں کی تعمیر کی جا رہی ہے تاکہ صحت کی تعلیم اور خدمات میں بہتری لائی جا سکے اس سے ریاست میں ڈاکٹروں اور میڈیکل پروفیشنلز کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے ماں اور بچے کے صحت کے پروگرام اتر پردیش میں ماں اور بچے کے صحت کو بہتر بنانے کے لیے مختلف پروگراموں کا آغاز کیا جا رہا ہے جن کے تحت زچہ بچہ کے صحت کی دیکھ بھال پر خصوصی توجہ دی جا رہی ہے ٹیکنالوجی کا استعمال صحت کی خدمات کو بہتر بنانے کے لیے ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جا رہا ہے جیسے کہ صحت کا ریکاڈس کی ڈیڈیلائجیشن اور ہسپتالوں میں آئی ہاسپٹل سروس کا آغاز یہ اقدامات اتر پردیش میں صحت کی خدمات کو زیادہ مؤثر بنانے کی کوششوں کا حصہ ہیں اور ان سے صحت کی سہولیات کی رسائی میں بہتری آ رہی ہے